हैलो नमस्ते मैम आंटी नमस्ते ओके ओके हाँ हाँ मैं मिल जाएगा टेंथ ट्वेल्थ का हाँ सी बी एस ई का मिल जाएगा

हाँ जी मैं आपको अव्लेवल करवा दूँगी तो हमारा पूरा ऐमाउंट का जो हमारी बुक्स हैं उसका पूरा अमाउंट रहेगा आठ हजार सात सौ पचास रुपये अब उस हाँ सी बी एस ई की तो मैडम इतने की ही आएंगी उससे कम में क्या ही मिलेंगीं हाँ तो हमारे इसमें मैट हाँ मैटर अच्छा रहता है हमारी इसका बुक्स का तो आपको इतना ही अमाउंट करना पड़ेगा मैडम हम लोग करते नहीं हैं देखिए हम लोग तो वो प्र वो उसमें ही हैं कम्पनी से बेचते हैं तो हम लोग करते नहीं हैं वैसे तो डिस्काउंट लेकिन फिर भी मैं आगे एक बार अपने ऊपर जो हैं उनसे बात करके बताऊँगी बिल्कुल मैं आपको एक बार देती हूँ क्योंकि हम वैसे देते नहीं हैं क्योंकि इसमें हमें भी कोई मार्जिन नहीं मिलता है एक बार और हम लोग हाँ मैं एक बार देखती हूँ लेकिन अमाउंट इतना ही फिक्स रहता है और मैं अपने ऊपर जो हैं उनसे बात करके बताती हूँ आपको

ठीक ठीक ठीक मैडम